हेलौ द्रायभार आंनि सानैसो लोगो फैनो नागिरदोंमोन बङाइगावनिफ्राय नों सोलाबोबा बिसोरखौ लानानै फैनो हागोन नामा गाबोन आं कन्तेक्ट नाम्बार हरगोन